ہیلو سر مجھے یہ پتا كرنا تھا كہ مجھے ایک بڑا بڑی شاپنگ كرنی ہے فریج اور واشنگ مشین خریدنی ہے تو آپ مجھے بتا سكتے ہیں اس كے بارے میں كہ مجھے كیا كیا كتنے تک كا پڑے گا اور كیا كیا آپ كے پاس نئی نئی اس كا نئی نئی ٹیكنیک كا نئے نئے كوئی بھی نیا فریج آیا ہو نیا ماڈل كا نئے وغیرہ كا آپ اس كے بارے میں مجھے بتا دیں اور اس كے پرائس كے بارے میں بھی آپ مجھے بتا دیں كتنے تک كا ہے اور كتنے تک كا پڑ سكتا ہے وہ آپ مجھے بتا دیں گے اور اس میں كوئی نئے فیچرس وغیرہ آ گئے ہوں پہلے سے تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا ہو تو وہ بھی بتا دیں اور مجھے كیونكہ میرا یہ بڑا آڈر ہے تو آپ مجھے كوئی اس میں ڈسكاؤنٹ بھی دیں تو كتنے تک كا مجھے پڑ جائے گا یہ اور پرچیزنگ میں مجھے كیا فائدہ ہوگا اگر میں آپ سے خریدوں گی تو اچھا اس میں كوئی كوپن وغیرہ بھی ہیں آپ كے پاس اگر میں یہ میرا اتنا بڑا آڈر ہے تو مجھے تو ڈسكاؤنٹ یا كوپن بھی ملنا چاہیے آپ مجھے اس كے بارے میں بھی بتائیں مجھے بڑا والا فریج چاہیے ڈبل ڈور كا اور لیكن كوالٹی اچھی ہونی چاہیے اس كی كمپنی بھی بیرنڈیڈ كمپنی والا چاہیے مجھے كوئی بھی لوكل كمپںی كا نہیں چاہیے اور واشنگ مشین بھی مجھے بڑی والی چاہیے ڈبل وہ ڈبل والی چاہیے دو ٹو سائڈ والی جو ہوتی ہے وہ والی چاہیے مجھے واشنگ مشین بھی اور اچھی كمپنی كی چاہیے سونی یا پیناسونک وغیرہ چاہیے اچھی كمپنی كی فریج بھی مجھے سونی اچھی اس كی چاہیے كوالٹی كی اس میں كوئی وہ ویڈیوكون وغیرہ كی فریج ہونی چاہیے اچھی كمپنی كی آپ مجھے اس كے بارے میں بتا دیں اور مجھے اس كے كوپن میں اس میں كیا ڈسكاؤنٹ ہے یہ بھی بتا دیں كم سے كم كتنے تک كا پڑ جائے گا اور مجھے ڈسكاؤنٹ كے بعد كتنے كا پڑے گا مجھے كیا پروفٹ ہوگا اس كو لینے كے بعد پلیز آپ مجھے اس كے بارے میں بتائیں